ہم اپنی موٹر سائیکل خیال بہت سی باتوں میں رکھ سکتے ہیں جیسے ایئر فلٹر کو صاف رکھیں اور اُس کا انجن کو سُرکشت رکھیں اور اُس کے ٹائروں کو چیک کرتے رہیں اور یہ جو ہمارا کلچ ہوتا اُس کو ایڈجسٹ کریں بہت سی چیزیں ہیں ہوتی ہیں موٹر سائیکل میں جس کا ہم دیکھ بھال کرنے سے ہماری موٹر سائیکل جو ہے لمبے سمے تک چلتی ہے اور اچھی چلتی ہے اور اُس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا ہمیں اور ہاں ہاں بعض اوقات ہمیں اگر کہیں تھکا دینے والی موٹر سائیکل کبھی کبھی فیل ہوتا ہے بہت لمبا راستہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ تھک جاتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اُس موٹر سائیکل پہ تھوڑے زیادہ دور ہے تو اُس کو جا تھوڑا چل لیں اُس کے بعد تھوڑا آرام بھی کر سکتے ہیں بیچ راستے میں بیٹھ کے یہ نہیں کہ موٹر سائیکل کہ کبھی کبھی ہم آ کیا کیا کرتے ہیں جلدی پہنچنے کے لیے موٹر سائیکل کو فٹافٹ اور تیز اسپیڈ میں لے کے جاتے اُس سے کیا ہوتا ہے ہمارے انجن گرم ہو سکتا ہے اور ہمارے پٹرول زیادہ سے زیادہ لگتا ہے اور جو ہے کبھی کبھار کلچ بھی ہم ہمارا اسپیڈ سے باہر ہو جاتا ہے اور اُس سے ہمارا ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ رہتا ہے تو اِسی وجہ سے ہم اُس سے بچنے کے لیے ہم کو ہر ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے اور ہمیشہ لمبا راستہ ہے تو اُس میں تھوڑے تھوڑے جگہ رُک کے اور ہر ایک چیز اپنے ساتھ لے جیسے تیل ہے اُس کا انجن کا اور ٹائروں میں جو ہَوا کتنی ہے پہلے سے دیکھ بھال کر کے پھر جائیں